फोटोग्राफी मेरा शौक हा बचपन दा और सारे कोला पैह्लें में शुरूआत कीती फोटोग्राफी दी अपने स्कूल टाइम दा जि'यां जि'यां कालेज गेआ यूनिवर्सिटी गेआ फोटोग्राफी साढ़े डिपाटमैंट आह्लें आखेआ कि अहें फोटोग्राफर चाहिदा ऐ

और ओह्दे कन्नै फोटो साढ़े बड़े इ'यां यूनिवर्सिटी साढ़ी बड़ी इवैंट करदी रौंह्दी ही बड़े सारे निक्के निक्के प्रोग्राम करदी ही टूर्नामैंटा करांदी ही ओहदे च फोटोग्राफरी बिच मेरा मेन हिस्सा रेहा हा फोटोग्राफरी फोटो अडिट करने आस्तै में पिक्सां यूज करना होन्नां पिकासा यूज करना होन्नां

पिक साट होइ जा पिकासा होइ एह् मेरे मेन में अपने मोबाइल बिच इंस्टाल कीते दे ऐ जेह्ड़ा की में इसी जूय करियै अपने फोटो अडिट करना होन्नां फिर ओह्दे बाद अडिट करना बड़ा गै जादा जरूरी ऐ क्योंकी केईं बार अस ग्रुप फोटो चाहिदा होंदा असेंगी ओह्दे कन्नै अहेंई जियो टैगिंग करनी पौंदी केईं बारी जियो टैगिंग भुल्ली जंदा इन्सान फिर उसी अडिट करियै फोटो अस मर्ज करी सकने होन्ने फेर फोटोग्राफी दा शौक मेरा बचपन दा गै हा पैह्लैं फोन दा शुरू कीता फिर में कैमरा लैता इक फिर कैमरे दे फोटोग्राफी शुरू कीती नेचर दी जेह्ड़ी फोटोग्राफी होंदी ओह् में जादा करना होन्नां जेह्ड़े जानवर होई गेआ बिल्ली कुत्ते आंदे रौंह्दे घर उंदे फोटो खिचदे रौह्ना फिर घर दे फैमिली मैम्बर दे फोटो खिच्चना होन्नां कन्नै कन्नै अपने म्हल्लै चली गे जागत खेला दे फिर उं'दे नै फोटो

फिर उ'ऐ फोटोज में खिच्चियै ते इंस्टाग्रांम ते वटसऐप उप्पर जां फेसबुक ते चढ़ाना होन्नां

इस दौरान फिर मेरा इस तरफ झुकाव ऐ मिमी चाह्न्नां कि अग्गै आइयै क्योंकी जेल्लै कैमरा मेरे हत्थै च होंदा मि मजा आंदा इयां बगैर कैमरे इन्ना फोटो खिचवाने कोलू जादा मि फोटो खिच्चना जादा मजा आंदा बस इन्ना गै फोटोग्राफी दे प्रति मेरा इंट्रस्ट ऐ बाकी साढ़े इद्धरै दे लोक बड़े शर्मिले ऐगे लोक फोटो नेईं खचांदे लेकिन उनें में आखना होना कि फोटो इक ऐसा तरीका ऐ साढ़ी जादां जुड़ी जंदियां अगर साढ़े कोल कोई फोटो पेदा ऐ कोई फोटो अस पराना दिक्खने होन्ने चेता आई जंदा कि उस बेल्लै अस केह् सोचा दे हे जां केह् करा दे हे अगर फोटो नेईं होऐ ते साढ़ी जादां गायब होइ जंदियां इस लेई फोटो बड़ा जादा जरूरी ऐ फोटोग्राफरी हून ते पिच्छै जेही साढ़ै यूनिवर्सिटी च इक साढ़ी आउट रिऐक्टिबिटी होंदी ऐ अहें ग्रां गी आडाप्ट कीते दा होंदा हाई सकैंडरी ते सरकारी स्कूलें च इवैंट कराने होन्ने घरें घरें नशा मुक्ति आस्तै वूमैन इमपावरमैंट आस्तै कदें कोई स्किट होई आ कदें कोई वूमैन शिप होई गेई जनानियें दी मर्दें दी लोकल कारोबार आस्तै अस प्रोत्साहित करने होनें आ की करने होन्मे कि ओह् बी बड़ी चढ़ियै हिस्सा लैन ते उस दौरान बी साढ़ी कैंपस दी टीम ऐ जोह्दे च में हिस्सां ऐं तिन बंदे आं अस जोह्दे च में फोटो खिच्चना होन्नां मेरे कन्नै इक विडियो आह्ला बंदा होंदा ऐ और विड़ियो अडिट करदा विड़ियो बनांदा ते में फोटो खिचना होन्नां